हमरा सभकेँ तरफ जे पहिने मोबाइल आबैत रहय ओ बटन कीपैडवला मोबाइल आबैत रहय जेकि आइके आबयवला मोबाइल जे छै सभ एंड्रॉयड आओर आईफोनसँ जुड़ल मोबाइल रहैत छै नेटवर्क भी बहुत पहिले एलय टु जी तब थ्री जी फोर जी आओर फाइव जी सेवा पर रूकल छै ओहिमऽ आओर जे छै से बहुत तरहके सोशल मिडिया ईसभ तरहकेँ सुविधा ईसभ पर आबैत रहलय हँ जेकि एन्ड्रोइड आओर आइफोन यूजरसभकेँ लिए बहुत तरहकेँ ओहिमे आब अथीसभ आबि गेलय हँ ओहिपर अगर अथी कयल जाए तऽ हमर सभकेँ जिओवला सिमके डाटा पैक आओर कॉलिंगके लगभग दू सए निनानबे रुपैआ एक महीनामऽ हमरा सभकऽ पड़ैतए खर्चा जेकि ओहिमऽ डेढ़सँ दू जी बी डेटा रोजके मिलयए आओर कॉलिंग अट्ठाइस दिनके लिए मिलयए